औ औ औ

आदसा

ओरैनोथ' बोथोरआ मोजाङानो आमफ्राय बिदिनो गेजेर गेजेर दासान्दि दैज्लां बोथोरबो नालाय अखा हाखावगासिनो आरो ना आदसा

औ औ औ ओरैनो नों क'क्राझार फैनानै बहा बहा बेरायगोन नोंगौ नोंगौ औ ओरैनो नोङो

दा सान दासान्दिथ' ओरैनो बोथोरआ मिनथिखागौ जेनेबा दैज्लां बोथोर अखाया बिराथ हागासिनो आरो ना नोङो क'क्राझाराव फैनानै सरलपारायाव थांनांगौब्ला लामायाबो गोजान ओमफ्राय दैज्लां बोथोर हिसाबै सरलपारासिम थांनो थाखाय बिराथ हाग्रा बारलांनांगौ जायो आरो ना लामाया गोजान नालाय बिदि लामायाव बिराथ अखा हायो आरो ना दैज्लांआव

ओरैनोथ' सरलपाराखौ गारिजोंबो बेराय जोबनो हायो नाथाय नों सरलपारायाव नायथाव जायगा होननान बुङोब्ला नोङो ओरैनो बे दैनि थाखायसो नालाय हाजो ओमफ्राय बे दै बेनि थाखायसो नालाय बे दैनि सेराव दोननानै नोङो थाबायनानसो बेरायनांगोन जेनेबा ओरैनो

औ औ बेनोथ' खोथाया ओरैनो ओरैनो बुंनो थाङोब्ला लामायाथ' बहुथ गाज्रि दा सान्दि अखा हायोब्ला मानि अखा हायोब्ला बे हाग्रा बारसान्दियोवनो ओरैनो अखानि माबाजोंहाय मैदेरफ्रा बेरायो नालाय लामाफोराव लोगो मोनखागोन बेफोरबायदि थासारि जेंना जेंसि जानाङो आरो ना नों हजों थांथारनानै सहैनानै बे बेरायग्रा जायगायाव बेरायनो थाखाय नोङो प्रबलेम जायो आरो ना अखा हाब्ला मानि थानो थाखाय मोजां जायगा मोननाय नङा ओमफ्राय दैआ दैआबो हाजोनिफ्राय फैनाय हिसाबै बुहुथ देरबोयो लोब लोब नो होमबा बारा जायो बिदिनो लोमसावो आरो ना बे जाखिनि बेरायगोन जायगा बेफोरखौ लोमसावनानै हाब्रु बिदिनो मैला मैथा बेफोरबायदि जायो आरो

दाथ' अखा हागासिनो बोथोरा एसे गाज्रियानो नों फैनानै साननै सानथामसे थानानै माब्लाबा सम सम सान्दुं बिदि बोथोरा मोजां जायोब्ला नोङो आरामसे थांनानै बेरायनो हागोन आरो ना

औ नों फैग्रोदो औ नों फै

जायखिया नोङो औ फैग्रोबानो जाबाय नोङो फैनानै थाफैदो साननै सानथाम बोथोरखौ नायदो बोथोरा जुदि अखाफोर हाया माया मोजां सान्दुंफोर ददुङोब्ला मोजां सम लानानै खाबु लानानै बेराय जागोन आरोना बोथोरनि सायाव बिदिब्ला नों फैग्रोदो दे होमब्ला ना